अ हेलौ अ आं पेसेन्त अ फैलाव बसुमतारी अ क'क्राझारनि

प्रब्लेमा दाखालिहाय बेमार नायजादोंमोन ना लोमजानाय ओमफ्राय बेखौनो माने माने मोजां जायाखै दाबो थिग जायाखै औ औ ओरैनो गेस दंखायोमोन आरो लोमजानायमोन ओमफ्राय गेसबो दं औ औ जादोंमोन ओमफ्राय कमप्लित जाजोबाखै माने औ कमप्लित जायाखै एसे थिगानो मोनदोंमोन ओमफ्राय माने दा जाफिनबाय आरो औ जाफिनदों

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

बे बे मोनथामखौ कमप्लित खालामग्रोसै होम्बा

ओरैनो मालाथो थांनांगोन ओमफ्राय औ औ बिनि उनाव औ औ औ असुबिदाया बेनो बेनोसैमोन औ औ औ अ औ दे बायद' ओम ओम